हिन्दी भाषा हम लोगों की मातृभाषा है लेकिन सभी आदमी हिन्दी भाषा नहीं बोल पाते हैं उदाहरण स्वरूप हमारी आबादी अगर हज़ार की है तो उसमें दो सौ आदमी ठेठी भाषा बोलते हैं कुछ आदमी मैथिली भाषा बोलते हैं कुछ मिलाकर बोलते हैं कुछ भाषाओं को अपने अपनी भाषाओं में बोलते हैं हिन्दी शुद्ध भाषा सबको नहीं बोल पाते हैं मिश्रित भाषा यहाँ सबसे ज़्यादा चलते हैं देखा जाए तो हिन्दी भाषा ही शुद्ध भाषा है परंतु हिन्दी भाषा मिश्रित करके बोलना यहाँ कि आमतौर पर नागरिकों का फैसन बन चुका है यहाँ प्रिय भाषा मैथिली मैथिली में भी ज़्यादा यूज होते हैं हिन्दी मैथिली मिश्रित करके उसके साथ ठेठी भाषा भी यूज करते हैं भाषाओं का चलन दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है लेकिन मातृभाषा हिन्दी बोलने में ही हम लोगों की शान है सदैव रहेंगे मिश्रित भाषा बोलने के कारण हिन्दी भाषाओं की अवहेलनाएँ होती है मिश्रित में हिन्दी मैथिली और ठेठी तीनों भाषाओं का यूज किया जाता है इस कारण से शुद्ध हिन्दी भाषाओं का उपयोग नहीं हो पाता है हिन्दी भाषा मातृ भाषा है हमारी देश की मातृभाषा हिन्दी भाषा आमतौर पर गाँवों में इंसान मिश्रित भाषा बोलते हैं कुछ हिन्दी कुछ मैथिली और कुछ ठेठी भाषाओं का सब सर्वाधिक यूज होता है